जय झूलेलाल साईं तव्हांजे रेस्टोरैंट रॉयल डाइन मां ॾाढो नालो ॿुधो आहे पोइ असांखे हिते लंच करणो आहे साईं पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाईंदो की तव्हांजो स्पेशल मेनू छा अथव अॼु जे लंच में हा हा ठीकु आहे पनीर हुजे अ काजू जी वेरायटी हुजे पनीर जी हुजे हलंदी हा हा ऐं समथिंग तव्हांजो कीअं हूंदो आहे भई नाले सां हूंदो आहे मेनू कोई हूंदो आहे न नाले सां तव्हांजे भई जीअं रॉयल डाइन स्पेशल हूंदो आहे त पोइ उहो उहो हा असांखे ॿुधायो भई कहिड़ो सुठो रहंदो आहे हा